देखिऔ सबसँ पहिल गप जे बैँकिङ्ग आओर बीमा सेक्टरमे बहुत रङ्गके पॉलिसी छै जकर लाभ जे छै से अहाँ लऽ सकै छी ओ यङ्गसँ यङ्ग आओर चाहे ओ विद्यार्थी रहथि कि बेवसाइक रहथि आओर कि जे भी होथि हुनका जे छै से ई योजनाके बहुत रङ्गके लाभ छै आब जेनाकि जे अहाँ बेवसाइक दृष्टिकोणसँ यदि कोनो बीमा करबै छी ओहो बीमा अहाँके लेल जे छै भऽ जाएत जे अहाँके बेवसाइमे यदि कहिओ कोनो क्षतिपूर्ति क्षति भेल तऽ ओकर पूर्ति जे छै से इन्श्योरेन्स सेक्टर द्वारा कएल जाए छै बैँकिङ्ग सेक्टर द्वारा कएल जाए छै आओर छात्रवृत्ति किछु योजना एहनो छै जे अहाँ यदि ओ योजनाके लाभ लै छी ओ पॉलिसी करबै छी तऽ अहाँके बच्चाके जे छै से सबदिनका लेल ओ छात्रवृत्तिके रूपमे हुनका कहिओ कोनो दिक्कत नहि हेतनि पढ़ाइ लिखाइ हेन टेन टोटल जे टोटल बीमा जिनका नामसँ छनि हुनका जे छनि से समय समयपर जे छै से छात्रवृत्तिके तहत जे छै से हुनका हर महिना ओ जे छै से पॉलिसीसँ भेटैत रहतनि बीमासँ भेटैत रहतनि आओर कहिओ अहाँके बच्चाके पढ़ऽ लिखऽमे कि आगू बढ़ैमे कोनो दिक्कत नहि हैत तऽ एकर बहुत रङ्गके फाइदा छै स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना छै जे स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजनाके अहाँ लाभ सेहो लऽ सकै छी बहुत बच्चा एहन छथि जे कोनो तरहे मैट्रिक कऽ लै छथि इण्टर कऽ लै छथि लेकिन इण्टर कएलाके बाद जे ओ आगू जे पढ़ताह आगू जे ओ बैचलरके डिग्री लेताह ओहिके लेल हुनकर गार्जिअन सक्षम नहि छै गार्जिअन जे छै से हुनका नहि पढ़ा पावि सकै छै या कोनो भी सेक्टरमे यदि ओ कोनो नौकरीके तैआरी करै छथि कोनो कॉम्पीटिशनके तैआरी करै छथि केओ गरीबके बच्चा जेना आइ ए एस आइ पी एस बनऽ चाहैए लेकिन मात्र अर्थके कमीमे जे छै से ओ आगू नहि बढ़ि पबैए ओ तैआरी नहि कऽ पबैए तऽ ताहिमे जे छै से बैँकिङ्ग या बीमा हुनका लेल जे छै से बहुत पैघ जे छै से आगू बढ़ैके जे छै से स्रोत छनि तऽ एखन तऽ बहुत रङ्गके योजना छै जेना अहाँके विद्यार्थीके लेल स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना सेहो छै ओ स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजनाके तहत ओ आगू पढ़ि सकै छथि आओर बनि सकै छथि आओर जाहि दिन हुनका सफलता भेट जेतनि ताहि दिन जे छै से जे सरकार द्वारा हुनका प्राप्त भेल रहतनि जे पॉलिसी द्वारा प्राप्त भेल रहतनि ओकर प्रीमियम ओ धीरे धीरे चुका सकै छथि तऽ बैँक आब मनुष्यके आगू बढ़ैमे चाहे ओ बेवसाइक दृष्टिकोणसँ हुअए कि शैक्षिक दृष्टिकोणसँ हुअए तऽ ताहिमे जे छै से बैँक आओर बीमा जे छै से हमरा अहाँके लेल बहुत पैघ जे छै से सहयोगकर्ता छथि आओर सब आदमी जे छै से एहिके तहत फाइदा उठाउ